आरे सुदीप आमी केन्ना पावतलीं रे काणकोणां ना कित्याक म्हाका थंय मातशें काम आशिल्ले रे ऑफीसान वचूंक जाय आं सायनय करपाक जाय ताका लागून मातशें बेगीन पावल्यार बरें जावपाचें ना मदलो रस्तो रस्त्याचें काम चालू आसा न्ही मागीर आमकां वचपाक वोल्त मारून अशें पयसच्यान वचचें पडटलें लोंग टर्न घेवचो पडटलो मागीर आमका पावूंक जातलें जाता जाल्यार दोन वरां भितर अजूनूय दोन वरां आसात नाण पयलीं परतेंय येवंक जाय न्ही बेगीन हां परतें घरां पावूंक जाय आं तेका लागून म्हणटालें हांव पळय कशें कितें जातलें कितलो वेळ लागतलो तुजो अदमास कितें कितलो वेळ जाय पडटलो आमकां आ मातशें बेगीन पळय प्लीज जाता जाल्यार बेगीन जर आमी पावत न्ही जाल्यार बेगीन परतय येवंक शकता न्ही काम करून आं ताकाच लागून हांव म्हणटाले पळय आं एक मिनीट